दिल्ली शहर में जमुना नदी आहे तमामु पॉल्यूटिड आहे मच्छूं बच्छूं उते आहिनि ई कान ऐं तमामु गंदिगी लॻी पई आहे मछुआरा तमामु परेशान आहिनि ऐं बीमारी बि तमाम घणी फैलजे ती असांजो तपो सभनी सां कुझु कुझु गुज़ारिश आहे त नाले खे साफ़ु कयो हिन पाणी खे साफ़ु कयो वञे जिते बीमारी न फहिलिजे ऐं बीमारी फहिलिजंदी त असां सभिनीनि खे परेशानी थींदी थैंक यू महिरबानी मच्छू ऐं मच्छूं अ मच्छूं ॿ अचन साफ़ु सुथिरियूं